کتابیں پڑھنا میرا محبوب مشغلہ ہے اچھی اچھی کتابوں کا پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک بار میں نے ایک ایسی کتاب پڑھی جس نے میری سوچ میں بتدیلی لائی میرے فکر کو تبدیل کیا وہ کتاب تھی سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد عربی اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کر پڑھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف مسلمانوں کی ریسپیکٹ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف جو نان مسلم ہیں جو آپ کی محفل میں آتے ہیں آپ ان کو اتنی ہی عزت اور ریسپیکٹ دے کر اپنی محفل میں بٹھاتے ہیں اپنے بغل گیر کرتے ہیں کبھی کبھی آپ ان کی نادانیوں پر بھی خاموش رہتے ہیں اور ان کو عزت دیتے ہیں یہ سب ساری چیزیں مجھے بہت متعجب کی مجھے بہت حیرت میں ڈالی اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا تذکرہ میں اپنے دوستوں میں بھی اور اپنے خاندان کے دیگر افراد میں بھی بارہا کرتا رہتا ہوں